गाने में मुंहिंजी पसंदीदा शैली शास्त्रीय संगीत आहे शास्त्रीय संगीत ऐं कोई बि संगीत आहे उहो सरगम ते बेस हूंदो आहे सरगम तव्हां सुठी तरह सिखी था वञो सा रे गा मा पा धा नी सा त तव्हांखे शास्त्रीय संगीत सुठी तरह अची वेंदो ऐं स्वरनि ते तव्हांजी पकड़ मज़बूत थी वई त उन स्वर जी ताक़त सां तव्हां केतिरे बि ऊंचे स्वर में ॻाए था सघो ऐं गाने खे अञा मधुर बनाइण लाइ हेठे स्वर में बि मिठड़ी आवाज़ु ठाहे गानो आराम सां ॻाए सघो था